हाँ नमस्ते जी बोलिए हाँ सर हमारे यहाँ देखिए हमारे यहाँ हर प्रकार की लकड़ी है जैसे मान लीजिए शीशम की लकड़ी हुई जामुन की लकड़ी हुई आम की लकड़ी हुई इमली की लकड़ी हुई सागवन हुआ ये सब जैसे कि हाँ हाँ हाँ नहीं सर देखिए जो सागवान की लकड़ी है वो बहुत नम्बर एक लड़की हे लकड़ी हे और आम की लकड़ी वी बहुत नम्बर एक है देखिए तो जैसे कि इसका

हाँ नहीं सर देखिए आज के समय ना आप सागवान का ही चाहेंगे तो सागवान का भी बनवा लेंगे नहीं तो अगर नीम जैसे हुआ जैसे आम हुआ इसका भी बहुत सुंदर सुंदर एक से एक बन रहा है अभी जश्ट जश्ट अभी हम मान लीजिए दिए हैं हमारे गाँव के दस किलोमीटर दूर है वहाँ पर हम बनवाएँ हैं ये क्या बोलते हैं आम की लकड़ी का मंदिर बहुत विशाल मंदिर हाँ आप जाके देखेंगे तो बहुत नम्बर एक बड़ा मंदिर है हाँ जैसे कि मान लीजिए जैसे बजट के हिसाब है आपके आपका कितना बजट है जैसे कि मान लीजिए आम की लकड़ी का रेट है क्योंकि जैसे मान लीजिए पच्चीस रुपये फूट ऐसे जैसे मान लीजिए शीशम का है जैसे कि मान लीजिए पचहत्तर अस्सी ऐसे जैसे जैसे आप लगवाएँ हैं वो तो आपके ऊपर है अब आप आप आप बताएँगे ना कि कौन सा मतलब लकड़ी के आप बनवाना चाहते हैं जैसे मान लीजिए कि इमली का लकड़ी हुआ क्या सर शीशम का लकड़ी मान लीजिए वो चल रहा है पचहत्तर रुपये फूट

और ये क्या बोल रहा है आम की लकड़ी का रेट इस टाइम है मान लीजिए चालीस

जैसे कि मान लीजिए लकड़ी सब नम्बर एक है ऐसा बात नहीं है कि जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम लोगों के यहाँ लकड़ी रहता है तो हम लोग लकड़ी में जैसे दवा हुआ जैसे ये सब हुआ तो दवा के छिड़काव होता है जैसे घुन उन नहीं लगेंगे लकड़ी मे अब जैसे मान लीजिए शीशम का लकड़ी है तो उसका सब व्यवस्था है जैसे कि उसको दवा छिड़काता है तो उसमें नुकसान नहीं होता है जैसे कुछ लोग के यहाँ है मान लीजिए कोई दवा ओवा देंगे जिससे लकड़ी घुन जाती है ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगेगा लेकिन अंदर एकदम खोखला रहेगी तो हम लोगों के यहाँ वो नहीं है सर हम लोगों के यहाँ सब दवा ओवा छिड़का देते हैं हम लोगों के यहाँ जैसे हम लोगों के यहाँ मान लीजिए हम कीमती भी बहुत हैवी हैवी जैसे कि मान लीजिए मूर्ति के अगल बगल कहीं खिड़की हुआ ये सब हुआ वो सब भी बनता है बहुत एक से एक

मान लीजिए हम अब जैसे कि मान लीजिए जैसे कि इमली का लकड़ी हुआ या इमली का लकड़ी मान लीजिए इस टाइम सस्ता है जैसे वो चल रहा है पच्चीस रुपये फूट जैसे आम हुआ

बोलिए सर